हैलो रॉयल होटल जय झूलेलालु भाउ भाउ मां तव्हां जि होटल मां न खाधो बुक कयो हुओ त काउंटर ते जेके भाउ वेठा हुआ न उन्हनि खां मां पुछियोमांनि की कैश ऑन डिलीवरी थींदी या ऑनलाइन पेमेंट करणी आहे त उन्हनि मांखे चयो की ऑनलाइन पेमेंट करणी आहे त मां त ओॾी महिल ऑनलाइन पेमेंट करे छॾी पर ओॾी महिल छा हुओ न की मुंहिंजे मोबाइल जी जेका बैटरी हुई न उहा बि हिकदमु घटि हुई अऊं नेटवर्क बि ॾाढो कमज़ोरु पियो ॾेखारे त तव्हां हिकु दफ़ो पंहिंजे ऐप में चैक कयो न जे पेमेंट थी वई आहे त ठीक आहे भाउ जय झूलेलालु